नमस्कार ठीक है कुछ नहीं बस कपड़ा उपड़ा के बारे में बात करना था बोले आपके यहाँ कपड़ा सब कौन कौन सा कपड़ा है आपके पास

अच्छा आपके पास वो क्रॉप टॉप वग़ैरह होगा क्रॉप टॉप वग़ैरह आपके पास है अच्छा

अच्छा ये तो अच्छी बात है और को क्या आप डिलीवरी भी करवा सकती हैं आप डिलीवरी भी करवाती हैं मतलब घर पर पहुँचवा देती अच्छा तो मुझे बुकिंग करना था तो आप हमें मुझे एक फ़ोटो भेज सकती हैं कपड़ा व यह वह क्रॉप टॉप का अच्छा ठीक है तो अरे हाँ आप भेज दीजिएगा और कुछ मुझे पैंट सर्ट की भी फ़ोटोस चाहिए और और मुझे कि आप उस रेट वग़ैरह करके फिर बताइए हम बताते हैं आपको और यह सब हाँ यह हाँ हाँ यह मुझे पैंट शर्ट का व्हाइट और ब्लैक व्हाइट शर्ट जो और ब्लैक पैंट है वह मुझे बहुत पसंद है और तो क्या आप हाँ हाँ हाँ वह भी भेज दीजिए नहीं नहीं बस मुझे यही दो चीज़ चाहिए

हाँ बिल्कुल बिल्कुल हम इसी इसी नंबर से आपको व्हाट्सएप पर हम भेज देते हैं इस नंबर पर मुझे दो क्रॉप टॉप चाहिए और एक व्हाइट शर्ट और ब्लैक पेंट चाहिए आपका क्रॉप टॉप का रेट बता सकती हैं अच्छा और दूसरा है जो पिंक कलर का है उसका जी ठीक है फिर हमने आपको वाट्सएप कर दिए हैं अपना आप उसे देखिए जी ठीक है

चलो समस्तीपुर डिस्टिक ये जेटवरिया चाँदनी चौक के पास है

ठीक है तो आप दोनों चीज़ बुक कीजिएगा जी ठीक है ओके